मां जेॾीमहिल वधीक ॾींहं ॿाहिरि वेंदो आहियां त पंहिंजे पौधन खे पाणी वग़ैरह त हिकु ॿ ॾींहं पहिरियों खां ई स्टाट करे छॾींदो आहियां बाज़ारि वेंदो आहियां और खाद वगैरा हिकु ॿ ॾींहं पहिरियों खां पलटाए छॾींदो आहियां ताकी हिननि पौधननि में दिक़त न थिए और वधीक ॾींहं ॿाहिरि वेंदो आहियां त आस पड़ोस जे माण्हुनि खे चई वेंदो आहियां की भाऊ मुंहिंजे पेड़नि जे खे ध्यान ॾिजो मुंहिंजे पेड़ पौधनि खे पाणी लॻाइजो टाइम सां सुबुह शाम लॻाइजो ताकी उहे जल्दी वॾा थियनि हुन में देख रेख कजो हुननि जी अगरि मुखे विश्वास हूअं न हूंदो आहे आसे पासे वारनि जे मथां न बिहजंदो आहे त मां उन लाइ माली लॻाईंदो आहियां हिकु मालीअ खे चवंदो आहियां कि भा भाऊं मुंहिंजे माली मुंहिंजे पौधनि जो ध्यानु ॾिजाइन मुंहिंजे पौधनि खे पाणी लॻाइजे सुबुह शाम अचिजे पेसनि पेसा ॾींदो माएं मां तोखे पेसनि जी कोई दिक़त कोन्हे जेके पेसा तूं वठंदे जेके पेसा घुरंदे मां उहे ॾींदोममै पर मुंहिंजे पौधनि जो खे ध्यान सां रखिजे ऐं मुंहिंजे पौधनि जी धीरे धीरे तोखे सम्झ में अचई त खाद वग़ैरह ब पलटाइजे अगरि खाद वग़ैरह बि न पलटाईं त पाणी त बिल्कुलु ध्यान सां ॾिजे ई ॾिजे